وعلیکم السلام میں رکھمت اللہ بڑکاتات ہاں جی کون ہل اچھا رہنے کے لیے آپ کا دکان چاہیے ہوں ہ مکان ت میں جیا گ

مکام تو کئی طریقے کا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو شہر میں چاہیے کہ بہار میں چاہیے کہ گاؤں میں چاہیےرات چاہیے فری اچھا سٹی میں چاہیے ہم ا ٹو بیس کا چاہیے کہ تھری بیچ کا چاہیے ہاں فری بیج کا آپ کو وہی پرس جائے گا کہ میکسیمم چالیس لاک کا پرائز گ اور ٹو بیس کا لیجیے گا تو پ پچیس کے آس پاس آائے گا تھوورڑی شہر میں آ نہ پانی بجلی سب ہوگا پر یہ کہ بجلی کا جو رینج ہے وہ آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا پانی تو فری رہے گا ہاں میرے پاس تو آنا ہوگا آئیے گا تبھی نہا کوئی بات ہوگا ا اگر گاؤں میں لیجیے گا تو آپ کو اس سے کم میں پڑے گا

اچھا ہے ہاں ایک یہ ہے جوکنی نہیں آپ اسکول کے بغیر میں جو ریلوے خٹک ہے نا اس کے بجو میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے وہ اسکول وغیرہ سارا چیز آپ کو سویدھا ہوگا ٹ بیچ کے ل لیجیے ٹ بی کےپ کو کم میں پڑےا اچھا سیکیننڈ فلور میں چاہیے اور فسٹ فلور میں چاہیے سیکنڈ فووریا فسٹ فوور ا دوں میں سے کوئی بھی چل جائے گا سیکنڈ فلاور لیجیے گا آپ کو پانچ لاکھ روپئے کم پڑے گا جیس کہ پینتیس لاکھ تک گنجاش ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ سمے نک کے آئیے پر نکال جائیے تو بیٹھ کے بعد ہو جائے گی ارریا میں ہی ہے آپی سردیاب ہے چیے